जी भाइ कि हालचाल आओर जी जी जी आओर कि सब भऽ रहल छै आओर दुइ दिनसँ आबिओ नहि रहल छी किरकेट खेलाइ ले अच्छा अच्छा वएह तऽ अहाँ किरकेट रोज चलि रहल यऽ अहाँके लुटिसवलामे रोज भऽ रहल यऽ वएह अहाँके काल्हिओखना चरचा कएने छलहुँ जे मुकेश बाबू नहि आबि रहल छथि खेलाइ ले तऽ एक आदमी कहबो कएलथि अहाँकेँ जी अच्छा जी जी

अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ अपनेँ बोल हँ हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा वाह बहुत नहि ई तऽ बहुत नीक बात बहुत नीक बात नहि ओतहु अहाँके क्रिक नहि किरकेट ग्राउण्डपर तऽ अहाँकेँ हमहूँ सब छलहुँ लेकिन अहाँकेँ एक्चुअली अहाँकेँ एखनहि फोन आएल छलै अहाँकेँ चन्दनकेँ जे ओ अहाँकेँ काल्हिके अहाँकेँ मैच लऽ रहल यऽ गरमी छै जादा तऽ ओ एक्चुअली सुबहके लऽ रहल यऽ सुबह सात बजेसे तऽ से अहाँ रहबै तखने हेतै जी जी जी हँ तऽ ओ अहाँ रहबै तखने हेतै सुबह सात बजे गरमी अहाँकेँ छै जादा तऽ वएह चन्दन कहलकै जे सुबह सात बजेसे रहत अहाँकेँ अहाँकेँ सोलह ओवर रहत लेकिन लेने छथि अहाँकेँ बोटरीवलासे बोटरीवलामे एगो अहाँकेँ किशोर अहाँ चिन्हतै छिए ओ अहाँकेँ बड़ा नीक खेलाइ छै हरेक गेन्दके लपेटि लपेटिके मारै छै अहाँकेँ तऽ वएहसब चक्करमे जी जी हँ हँ हँ जी जी हँ हँ वएह अछि जकरा कनि जल्दी आउट कोना यऽ किशोरके ताकि सभ कमपर ऑलआउट भऽ जेतथि तऽ काल्हि सात बजेसे छै सोलह ओवरके मैच यऽ तऽ साढ़े छओ बजे आरामसे सभ आदमी एतएसे निकलब अहाँकेँ या लुटिसवलामे रखने छी अहाँकेँ हँ जी जी जी हँ बिलकुल हँ हँ तऽ मने सातो बजे निकलब तऽ बिलकुल बहुत बढ़िआँ रहत जी हँ बिलकुल बिलकुल जी तऽ फील्डिन्ग लऽ लेब अहाँ रहबे करबै अहाँ जे हिसाबसे टिप्स देबै ने तऽ वएह हिसाबसे हेतै जाहि हिसाबसे अहाँ कहबै वएह हिसाबसे हेतै ठीक छै बहुत सुन्दर रहत बिलकुल बहुत सुन्दर रहत बिलकुल ठीक कहै छिए तऽ काल्हि तहन डन यऽ अहाँ टाइमसे आबि जएबै आओर काल्हि अहाँ पहुँचू सुबहमे जी ओ सब सारा किछु सारा किछु अछि ओ सब सारा किछु अछि तऽ से एकबेर हम विचारि लै छी अपन देखि लै छिए सभ आदमी मिलिके तऽ हम फेर अहाँकेँ फोन करै छी ओहिके लेल अहाँकेँ हम ओ हम चेक कऽ के अहाँकेँ फोन करै छी नहि आओर कोनो दिक्कत नहि आओर कोनो दिक्कत नहि ठीक ठीक